रातिमे हमरा सहरसा जएबाक अछि तेँ हम ड्राइवरसँ ई अपेक्षा राखब जे ड्राइवर हमरा सुरक्षित रूपेँ अपन डेरापर ओ नीक जकाँ पहुँचा दैथ